ہاں ہم لوگوں نے روشنی کے مختلف حالات میں شوٹنگ کی ہے اور اس کو لے کر کے ہمارے بہت سارے تجربات رہے ہیں جیسے کہ ہم ڈائریک سن لائٹ جس کو کہتے ہیں دن کی روشنی میں شوٹنگ کی جاتی ہے اس سے بچنے کی کے لیے جیسے کہ اس کے اندر سائے سایہ اور شیڈو کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم ریفلیکٹر کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ماحول اور موڈ پر بھی اثرانداز ہوتی ہے کہ جو سبجیکٹ کی یا فوٹوگرافی اور شوٹنگ کر رہے ہو وہ سبجیکٹ کو روشنی سے کتنا اثر پڑتا ہے اور آپ اس کے فیوچرس کو آپ روشنی میں ریفلیکٹر استعمال کرتے ہوئے کتنے بہتر طریقے سے اس کو اپنے کیمرے میں قید کر سکتے ہو یہ بہت ایک نمایا آپ کا تجربہ ہو سکتا ہے